जेह्ड़ी मीडिया ऐ ते ओह् साढ़े आस्तै बड़ा अच्छा कम्म करा दी ऐ मीडिया दे थ्रू असेंगी मतलब सारा कोई बी बाह्र घटना होइ जंदी तां असेंई पैह्ले नम्बर पता चली जंदा दे इ'यै बाह्रै दी जि'ने बी इंफरमेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् असेंई थ्होई जंदी ऐ बाह्र कोई घटना होइ जाए कुछ बी कोई मरी जाए तो कुदै टैक बगैरा होई जाए सारा मतलब कोई इन्काउटर होई जाए ओह् सारा असेंई मिडिया दे थ्रू पता चलदा मतलब कोई किसै दा पता निं होंदा मिडिया अस न्यूज बगैरा दिक्खने आं ओह्दे च अस सारा किश मतलब बने दा थ्होई जंदा असेंगी पता चली जंदा बाकी जेहड़ा फेमस न्यूजपेपर हैन उं'दा एह् न्यूज चैनल जेह्ड़े हैन साढ़े रियासी बिच ए बी पी न्यूज दे अज्ज तक जेह्ड़े न्यूज चैनल हैन एह्दे उप्पर बी मतलब असेंई बाह्र दी खबर जिन्नी बी होंदी बाह्र जो की केह् दा दिल्ली च जा कोई प्राइम मनिस्टर होई गे जां कोई रैली बगैरा कोई कोई प्राइम मनिस्टर कोई रैली बगैरा जां कोई इत्थै कोई साढ़े जम्मू कश्मीर बिच आंदा ऐ तां ओह् सारा जेह्ड़ा ऐ मीडिया थ्रू असेंई पता लग्गी जंदा